جی ہلو ہاں بھائی آپ انسورنس کمپنی سے بات ہو کر رہے ہیں ایجنٹ ہاں اصل میں میرا فصل نقصان ہوا ہے اور ہم نے اس کے لیے انسورنس بھی کرایا تھا اب مجھے بتائیں کہ اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کسی طرح سے اپنے سارے رقم میں واپس لے سکتا ہوں اور اس نقصان کو کیسے میں صحیح طریقے سے دکھا سکتا ہوں اس سلسلے میں مجھے صحیح تفصیلات بتائیں اور پوری رہنمائی کریں